हँ चलबै चलबै जखन मे कोन बुथमे भोट खसेबै तऽ एक्केमे तीन नम्बरमे हँ जेबै नहि तऽ अच्छा चलऽ हमहुँ जेबै किनकर भोट देबै आयॅं कोन मुखियाके देबै समझबै समझबै तबे ने आयॅं हँ समझबै तब ने ओतऽ जेबै सब चीज देतै समझ आयॅं हँ एहिठाम एहिठाम जे होइ सब चीज मिलतै ओहिमे समझबै तखन ने भोट होइ छै एखन किछु नहि बुझै छियै तऽ कै मे देबै भोट एखने ओतऽ गेलाके बाद पर्ची भेटतै छाप बुझबै जे कोन छाप किनकर छनि तब ने भोट देबै हँ कहियौ की कहै छी हँ

भोट गिरबै लऽ चलबै